जय झूलेलाल साईं जीअं असांजी सिंधी आए असांजी सिंधी मिठड़ी ॿोली ऐं सुठी ॿोली आहे पर जीअं पीढ़ी खां पीढ़ी ईंदी रहियूं आहिनि त सिंधी जी जेकी बोली आहे जेको प्रभाव आहे हुनमें अंग्रेजी ऐं हिंदी बि गॾिजी वेयूं आहिनि त जीअं असांजे दादा जे जमाने में सिंधी स्कूल हुआ कालेज हुआ त उहो सभु सिंधी पढ़ी रहिया हुआ पर जीअं पीढ़ी वधंदी वेई अॻियां हलंदी वेई जीअं असां सिंध मां वापसि असां हिंदुस्तान में आयासीं त उते जेका स्कूल ऐं कॉलेज हुओ उते हिंदी ऐं इंग्लिश खे वधीक ॼाण पेई मिले ऐं सिंधी खे वधीक ध्यानु न पिया ॾेई सघूं छो त अॻियां ज़िंदगी में इंग्लिश ऐं हिंदी असांजे कमु में अचण वारी हुई त जेकी अॻियां बि हाणे पीढ़ियूं आहिनि जेकी सिंधी ॿोली रहियूं आहिनि हुन में बि सभु हिंदी ऐं अंग्रेज जा शब्द इस्तेमालु था कनि जी